हम से लोहना दक्षिणीसँ ग्राम ह हटार रुपौलीसँ बसैत छी आ ओहि गामके हम पुतोहु छी हम समीति बनय चाहैत छी आ जँ समाज हमरा समीति बना देलनि तऽ हम कहैत छी जे हम देखैत छियै शिक्षो गड़बड़ अइ रोडके पैसा तऽ राखि लेलखिन रोडो पूरा नहि क्लियर अइ गली गली मेन रोड ठीक अइ मगर अन्दरवला रोड गड़बड़ अइ रोड बनबायब जल नलके सेसभ चौदह वार्डमे से लोहना दक्षिणीमे पैसा भेट गेल अइ मगर ओहिमे दू टा वार्डमे लागल अइ जल नल दू वार्डमे चलि रहल अइ हम चौदहो वार्डमे लगायब हम शिक्षा मध्याह्न शिक्षामे मध्याह्न भोजन जे छै ओसभ अपन निश्चिन्त भऽ कऽ राखि लेलथि मगर ओहिपर कोनो ध्यान नहि छनि हम मध्याह्न भोजन करायब हम जे छै से ई राखू ध्यान जे समयपर मे सभ टीचर नहि पहुँचैत छै आ बच्चासभ ठाढ़ रहैत अछि आ गेट लागल रहैत अछि तऽ ओहिपर हम ई ध्यान राखब जे समयसँ विद्यालय खूजय आओर समयसँ सभ शिक्षावला से टीचर प्रत्येक टीचर पहुँचय दोसर लोहना दक्षिणीमे स्वास्थ्य केन्द्रके अभाव अइ बिलकुल अभाव अइ ताहिमे छोट मोट स्वास्थ्य केन्द्र बनि गेल अछि आ बनिओ कऽ ओहिमे सँ एकटा साधारणो सन जे डिसपेंसरीमे एकटा से कंपाउंडरो बैसतथि जे ओ ककरो एकटा गोटी माथो दर्दके दैतथिन से पूर्वमे अबैत छलखिन आब पाँच सात वर्षसँ सेहो बन्द भऽ गेलै जऽ हम जीतब तऽ हमर पहिल उद्देश्य सर्वप्रथम काज रहत जे हम स्वास्थ्यके ठीक करी स्वास्थ्य व्यवस्थाके ठीक करी